ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سر میرا نام محمد امین الدین ہے میں مدھوبنی ضلع راج نگر شہر سے بول رہا ہوں کیا میری بات آدھار آفس ایڈوائزر سے ہو رہی ہے اچھا اچھا جی سر تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر چینج کروانا ہے ہاں میں نے نیا موبائل نمبر لیا ہے اسے اپ ڈیٹ کروانا ہے اسے جوڑنا ہے تو آپ اگر میرا موبائل نمبر جوڑ دیتے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوتی سر ٹھیک ہے سر تو کتنے دنوں میں موبائل نمبر ایڈ ہو جائے گا میرا پندرہ دن پندرہ روز لگ جائیں گے سر یہ تو بہت زیادہ دن ہو گیا اصل میں مجھے دقت ہو رہی ہے اس وجہ سے جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جلد ہو جائے اچھا اچھا سرکاری کام میں وقت لگتا ہے نا چلیے سر ٹھیک ہے آپ کر دیجیے گا جتنا جلد ہو سکے آپ کی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے سر شکریہ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ